एगो एगो काली मंदिर छथिन बेगूसरायमे मंदिर छै ओ घूमेके बहुत बढ़िआँ पर्यटनके लिए बहुत अच्छा छै जे वहाँ चलतिऐ रऽ घूमे ले दोस्त बोलले दोस्तके बोललिऐ ई बात दोस्त बोललै चले हमहूँ चलबहुँ घूमे ले तऽ हम बोललियै वहाँ जे छै ने

मंजिल छै बनल मूर्ति आर भी छै मंदिर आर छै वहाँ भी लोग घूमै छै एक जनबरी आरमे जेबही तऽ वहाँ झूला आर लगैत छै वहाँ भी बहुत अच्छा लगतहुँ घूमेमे पोखरि भी छै

वहाँ भी घूमेके बहुत अच्छा जगह छै आगे थोड़ा बेगूसरायसँ आगाँ निकलि जाही मंझौलके बाद चलै कावर झील घुमि लेबही वहाँ भी छै नौलखा मंदिर छथिन जय मङ्गलागढ़मे वहाँ भी झील छै झीलमे नाओ आर चलैत छै सुनबीही देखबीही बहुत अच्छा लगतहुँ घूमेमे नाव पर बैठबिही तऽ वहाँ पछी भी बढ़िआँसँ बढ़िआँ मिलैत छै एक से एक रहैत छै आ देखबिही तऽ बहुत अच्छा लगतहुँ चले घूमे ले वहाँ से जब घुमि लियै यहाँ जाएके दुनू दोस्त

करै रहियै रऽ तब दोस्त कहलकै आइ नहि जयबौ आब काल्हि चलिहे तब एतने पर हम रुकि गेलियै फेर अपना काम पर लगि गेलियै तऽ आगे